हँ आब समस्तीपुरमे की सब बिकास भेलय हन यौ कने बतबु तऽ समस्तीपुरमे आँए झड़ी लगा देलखिन बाह कमाल कमाल छै हँ बाह अच्छा अच्छा बाह अच्छा अच्छा हँ हँ हँ अ जी हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ यौ हम जाइत छियै हम आब गेनाइए आब छोड़ि देलियै समस्तीपुरके रस्ते बन्द कयने छियै हम सकबे नहि करैत छियै जायमे हँ हँ आओर हँ हँ आओर कहिऔ आओर कहिऔ आओर कहिऔ ठीके छी ने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हूँ हूँ हँ हँ

अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हमरा हमरा तऽ नलजल एगो मिललै हन आ लैट्रिन मिललै हन कहाँ मिललै हन आवासीय आब मिलैबला ओहि मिलत कि नहि मिलत ओ ई आबके देखलक गऽ हम अपने नहि रहब तऽ ओ मिलिए के की होयतैक अरे से तऽ हमरा बाबा आब जेत्ते जे दिन खीच लेथिन ठीक अइ